हां में थुआनूं ओह् गेमां दस्सन लगां जेह्ड़ियां में खेली दा आं ते ओह् मिगी कैंह् शैल लगदियां ओह् बी दस्सन लगा जि'यां सब तू पैह्लें असें गल्ल करने आं पबजी दी जेह्ड़ी बड़ी फेमस ऐ साढ़े देश च इवन ते साढ़ा जेह्ड़ा शैह्र ऐ साम्बा इत्थै ते मुड़े बड़े बत्हेरे खेलदे न एह्दे फायदे एह् ऐ सब तूं पैह्ली गल्ल ते एह् कि में आर्मी होना चांह्दा हा ते मेरी हाइट रेही गेई निक्की ते आर्मी ते में जाना हा ते हून केह् करां केह् करां चल इ'यां कोरोना होई गेआ करदे रेह् असें अदूं निक्के होंदे रेह् पढ़दे रेह् शौंक पाए दा हा फिर करदे रेह् ट्राई फिर हैनी होएआ आर्मी हैनी होएआ साढ़ा ते हून फिर में पबजी कीती दी शुरू पबजी में खेलना होन्ना ओह् बड़ी शैल गेम लगदी सब तो पैह्ली ते एह् ऐ ओह्दी जेह्ड़ी स्ट्रैटरजी ऐ ना ओह् बड़ी कैंट ऐ इक ओह्दे मैप ऐ ओह् बड़े शैल न असें जित्थै मर्जी साढ़ा दिल करै असें उत्थै जाई सकने न बंदे मारी सकने असें सारी दिन खेली सकने साढ़ी रात खेली सकने न असें अपने यारे बेलियें कन्नै बी खेली सकने असें स्ट्रेंजर जेह्ड़े लोक होंदे उं'दे कन्नै बी खेली सकने सानूं कोई प्राब्लम निं ऐ ओह् गेम सानूं अलो करदी अस जेह्दे कन्नै मर्जी खेली सकने भाएं ओह् मुड़ा हो कुड़ी हो एह् मिगी सब तू शैल गेम लग्गी ते इ'यै सब तू कैंट चीज़ ऐ एह्दी इस गेम दी ते रेही गल्ल एह्दे स्किल बड़े शैल हून में इक तगड़े लैवल दा प्लेयर बनी जाना हून में इ'यां साढ़ा होंदा ना ओह् बनी जाना हून हून में खेली सकना शैल तरीके कन्नै मेरा हून जित्थें भाएं बंदा दूर बैठे दा होऐ ना स्कोप लाइयै में एम फोर पर जित्थै आक्खग उत्थै बंदा मारी सकनां इन्ना शैल खेलना होन्ना अज्जकल में ते एह्दे च इक लक बड़ी चीज जरूरी ऐ जि'यां असें लास्ट च पुज्जने होन्ने ना ओह्दे केह् होंदा जि'यां असें समझ लैओ मसाल दे तौर उप्पर पचुंकी उतरी जन्ने असें पचुंकी उत्तरें उत्तरियै असें इ'यां खेला शेला ने फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै ते उत्थै बंदे आई गे स्टार्टिंग स्टार्टिंग उत्थै बंदे सारे उतरदे मोस्टली उत्थै उतरदे उत्थै केह् होंदा बंदे बूंदे आंदे चंगी तगड़ तगड़ होंदी लड़ाइयां शड़ाइयां माए इत्थै खूनो खून ठीक फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै फिर केह् होंदा ओह्दे बाद रश कटोंदा जि'यां हून उत्थै बंदे उतरी गे चाली पंजाह् ते में मारने ओह् ठीक ऐ गोलियें कन्नै मारने मारने ओह्दे बिच्च इक भैन बी होंदा ओह्दे कन्नै बंदे मारी सकने असें ते ओह्दे च वोट बी होंदे वोट बी अस मारी सकने वोट मारदे सानूं प्वाइंट बी मिलदे बड़ा कुछ मिलदा मतलब कि आखने दा भाव ते इक मेरे आह्ला फोन ऐ शैल ते मेरे फोन चलदी पबजी शैल ठीक ऐ ते तगड़ी पबजी चलदी चलदी ऐच डी आर च चलदी ओह् बड़ी शैल लगदी मेरी अक्खें इ'यां दर्द ऐ निं करदा फोन मेरा ते पबजी कन्नै में सैटिसफाई इक जेह्ड़ी में थुआनूं गल्ल दस्सन लग्गा हा लक आहली लास्ट च जदूं पुज्जने होन्ने ना उत्थै बंदे रेही जा ते दो चार जेह् ते साढ़े कोल टैम मेट ऐ फिर ते ठीक ऐ गल्ल जे नेईं ऐ फिर असें कल्ले रेही जन्ने फिर प्लेयर चाहिदा उत्थै तगड़ा जे प्लेयर तगड़ा हैनी ऐ फिर ते बंदा हैनी दा क्योंकि अज्जकल जेह्ड़े लोक ह ऐ न बड़े तेज़ न ते मुड़े जेह्ड़े निक्के निक्के अज्जकल ओह् बी खेलदे न ते ओह् जदूं खेलदे न ना बब्बा त ओह् धन धन कराई ओड़दे मुड़े मैंहां स नी आन दिंदे कुसै गी इन्नी शैल पबजी खेलदे उत्थां बैठे दे मार्किट दे पता निं लगदा इन्ने शैल शैल मुड़े खेलदे न कुड़ियां बी किन्नियां मेरी इक फ्रैंड ऐ ओह् पबजी खेलदी मेरे कन्नै अस रातीं खेलने होने अस पंज जने हे न रूम बनान्ने होन्ने रूम च खेलने होन्ने तगड़ी खेलने होन्ने ते सारी रात खेलने होन्ने रब्बा दी सोह् नज़ारा आई ओड़दा इन्नी शैल पबजी खेलने होन्ने पबजी बड़ी शैल गेम ऐ बिच्च ते गै बैन होई गेदी ही एह् गौरमैंट कन्नै कोई सीन शीन होई गेदा हा इं'दा पानी गैश सीन होए दा हा आक्खै चैनी चुनी गेम ऐ तै हैनी चलनी ऐ बंद होई जानी बंद होई गेई फिर फिर असें फ्री फायर खेलदे रेह् ओह् बी ठीक ही पर अमां मज़ा हैनी हा पबजी इन्ना थोह्ड़ा ते ऐ हा पर इन्ना निं ज्यादा हा ठीक ऐ ग्राफिक ग्रूफिक ठीक हे ओह्दे बी स्किल स्कूलां ठीक हियां गन्ना गुन्ना ऐ हियां ओह्दे च बी पर इ'यां बाजां बूजां हैनी शैल आंदियां रेहियां ते ठीक ऐ महां चलो कोई गल्ल निं यार कम्परो करना ऐ कम्परो करी सकने असें जिंदगी कन्नै मालक ने सानूं इन्ना बख्शे दा कि असें दमाग गी कंट्रोल च रक्खियै चलने होन्ने ते मजे कन्नै चलने होन्ने एह् मिगी पबजी ने चीस कैंट सखाई दी ऐ कि कंट्रोल कि'यां सिक्खना में ओह् करी सकना ते एह्दे च लक चाहिदा पबजी च बि बगैर लक ते असें हैनी जित्ती सकनें ठीक ऐ जी एह् रेही गल्ल पबजी दी इक होर गेम खेलना होन्ना इ'यां गेमां में बड़ियां खेलना होन्ना इक ऐ फोल्ट नाइन ओह् गेम ऐ ना जेह्ड़ी ओह् ऐ तगड़ी तगड़ी इ'यां ओह्दे च जेह्ड़ियां गड्डियां बल्लै बल्लै बल्लै गड्डियां इक कोला इक शैल कोई लैम्बरगिनी कोई शैम्बरगिन्नी कोई कुछ कोई कुछ इक्को गेम ऐ फ्री गेम ऐ बड्डी ऐ फोन च साह् हैनी आंदी ओह् जदूं में खेलना होन्ना ना फोन गी हैनी पता लग्गन दिंदी ओह् के केह् होई गेदा केह् नेईं सब तू चीज़ कैंट पता केह् ओह्दे गड्डियां लैम्बरगिनी ठीक ऐ जी मसटैंंग होई गेई साढी एह् साढियां टवेटा दियां गड्डियां आई गेइयां ठीक ऐ जी होर साढ़ी तकड़ी कोला तकड़ी गड्डी ऐ न जेह्ड़ी ओह् बी दी ऐ एह् जी कोई गड्डी निं जेह्ड़ी इस गेम च हैनी ऐ एह्दे च इक ते बिलकुल ईजी गेम ऐ एह् ठीक ऐ जी कोई कक्ख निं ऐ इक चलदी बड़ी स्मूथ ऐ ते इ'यां ऐक्सपीरियंस जेह्ड़ा ना बब्बै दी सोह् बड़ा ई कैंट ऐ नजारा बन्नी ओड़दी इन्नी सोह्नी गेम ऐ जदूं में होई इ'यां पबजी कोला बोर होई जना होन्ना केईं बारी क्योंकि थुहानूं पता इंसान ऐ हर इक चीज कोला बोर होई जंदा ते एह्दे चलो निक्का हारी गेम ऐ एह्दे कोला ते होना गै होना हा ते बस फिरी गेम गूमां इ'यां खेली लैन्ने होन्ने अस एह् बी करी लैन्ने होन्ने ते इ'यां बोर बोर होई गे पबजी खेलियै फिर फाल्ट नाइन खेलन लगी पौन्ने होन्ने जे कुतै होइयां में अस फाल्ट कोला ना एस फालट नाइन कोला बोर इत्थै मी नांऽ बी निं औंदा लैना एह्दा औंदा ऐ पर इ'यां बिच्च हड़ी हड़ियै आंदा जे कुतै असें खेलन लगी पे न एट बाल पूल बल्ला बल्ला बल्ला गेम बड़ी गै तकड़ी साड्डे ना इ'यां गोआंढ च गै आक्खी लैओ इ'यां दो तिन्न घर छड्ढियै ना उत्थै इक प्ले स्टेशन जेहा बनाए दा मुड़े ने उत्थै रक्खी दी ओह् चली जन्ने होन्ने असें खेलना खेलने होन्ने इक ते ना उस गेम कन्नै बिना मजाकै में थुआनूं दस्सना ना मेरा दमाग इन्ना शार्प होई गेदा ना गल्ल छड्डी ओड़ो इक ओह् ऐ इन्नी शैल गेम ऐ ना गल्ल छड्डी ओड़ो इक हत्थ ते मेरी अक्ख दा कोर्डिनेशन जेह्ड़ा उस गेम ने बनाए दा तगड़ा ऐ भाई तगड़ा में इ'यां ना शूटिंग हैनी करदा रेहा में इ'यां हून में ग्लेर कन्नै इ'यां फड़ी फुड़ियै लाई लैन्ना होन्ना ते बड़ी तकड़ी पचदी ऐ इन्ना शैल बनी जाना में इन्नी अक्खां मेरी कैंट होई गेदियां इक ओह् दमाग गी बी मेरी ठंडा करियै रखदी इक ओह् हेट बाल पूल ऐ न जेह्ड़ी इक ते इ'यां आपें आफलाइन असें खेलने होन्ने कि असें जि'यां दकान पर गे जां घर रक्खे दी कुसै ने उत्थै खेली लेई खेली खूली ओह्दे च होंदी स्टिक होंदी ओह्दे बोतलां होंदियां सालिड होंदियां स्ट्राइप्स होंदियां दोनें बालां होंदियां ते इक काली बाल होंदी जे काली बाल पैह्लें पेई गेई ते बस उत्थै साढ़ी गेम खतम होई जंदी बस जेह्ड़ी सानूं बाल पेई ऐ सालिड पेई गेदी ऐ सारी सालिड पानी ऐ जे कुतै पेई गेई दूजियां ते दूजियां पौनियां पर काली गेम पैह्लें हैनी पानी जे काली कुदै पाई बैठे असें फिर होई गेआ कम्म होई गेआ उत्थै फिर गेम खतम होई गेई फिर इ'यां गै सेम चीज़ एह् होंदी आनलाइन आनलाइन ऐप एह्दा ऐप बड़ा ई तगड़ा इन्ना शैल गल्ल छड्डी ओड़ो इन्नी शैल शैल गेमां आई गेदियां भाई फोन ऐ ना जेह्ड़ा फोन ने बड़ियां चीजां दस्सी ओड़ियां सानूं दस्सियां केह् गल्ल छड्डी ओड़ो जेह्ड़ियां गेमां न एह् गेमें बड़ा कुछ सखाया सानूं बड़ा खेलने होन्ने असें एह्दे च नजारे आई ओड़दे ठीक ऐ जी इक अज्जकल ओह् नमीं गेम चली दी ऐ ओह् ब्रेन आह्ली आखदे जी आई क्यू लेवल टेस्ट करो अज्जकल ओह् बी खेलना होन्ना में ओह्दे फर्क पता ऐ इ'यां कोई बुझारतां बझूरतां इ'यां बड़ियां आंदियां ओह्दे च अस ओह् बी करी लैन्ने होन्ने अज्जकल चंगा सोह्नी बोलदे रौह्न्ने होन्ने दिक्खी लैन्ने इ'यां फोन फोन बी लाने पौंदे होर बी कुछ करने पौंदे ओह्दे च होर जि'यां अपने इयां इक होंदी ओह्दे टास्क जेहा आंदा फोन पुट्ठा करगे ओह् बिल्लियां शुल्लियां जि'यां होंदियां ओह् होई गेइयां ओह् होई जंदियां पुट्ठियां होई होंदियां पुट्ठी होनी ते गेम पास होई जानी जे असें पुट्ठी नेईं करगे इ'यां रौह्नी खड़ोनी दी ते होर जि'यां चीजां होई गेइयां मतलब मसाल दे तौर उप्पर इ'यां कोई क्विज आई गेई ठीक ऐ ओह् साल्व करनी असें कोई फोटो दस्सी ओड़े ओह्दे दस्सने असें कि किन्ने एह्दे च डिफरेंस ऐ कोई बद्ध दस्सी ओड़दा केईं बारी ते होंदे निं ते केईं बारी असें ऐड हूड करियै दिक्खी लैन्ने होन्ने ओह् बी अज्जकल आप्शन ऐ क्योंकि पैहे ते ऐ निं साढ़े कोल इन्ने ते ओह्दे दिक्खी दुक्खियै करी लैन्ने होन्ने ते होर गेमां ते होर बड़ियां आसफाल्ट इक सब तूं कैंट गेम होंदी रेही डाक्टर ड्राइविंग डाक्टर ड्राइविंग ओह् बड़ी खेली दी में निक्का होंदा रेहा ना में अदूं दा खेलन लग्गेआ हा ते अज्ज में ना इ'यां गड्डी दा बी इ'यां माड़ा मुट्टा घट्ट मारना होए ना ते उस गेम दी मतलब मारी सकना नेही तगड़ी गेम ऐ ड्राइविंग उन्न मिगी सखाई बाबे तगड़ी गड्डी कि'यां ल्हानी कि'यां चलानी कि'यां पैक करनी ओह् कि'यां दस्सनी कि'यां इ'यां इंडीकेटर देना ओह् सारा कुछ दस्सदी ही ओह्दे च जि'यां इक ओह् आंटी जेही बी होंदी आंटी आंदी नी ओह् ओह् आंटी बी आंदी ते आंटी ओह् केह् करदी असें जि'यां गड्डी मारी ओड़दे ते ओह् इ'यां मैडम होंदी पुलसानी ओह् पुलस आह्ली आई जंदी फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै ओह् सानूं फड़ी लैंदी आइयै फिर असें इ'यां मंदा होंदा हट्टा इ'यां इ'यां माफियां मंग होंदा बेचारा ते एह्दे बाद होई गेई नी एह् होई गेई ते असें निक्के होंदे खेलदे रेह् प्ले स्टेशन ओह् असें खेली दियां इ'यां पैहे देइयै इ'यां पंदरां मैंट्ट खेलनी पंज रपेऽ दी भाई बड़ी तगड़ी गेम होंदी रेही ओह् ओह्दे च असें खेलना खेलना ठीक ऐ ओह्दे च असें के खेलदे रेह् सब तो पैह्लें खेलदे रेह् डब्ल्यू डब्ल्यू ई ओह् बड़ी तकड़ी ही ओह् रैसलर होंदे रैसलरें लड़ना असें नजारा लैना इ'यां ऐक्स दबाइयै जीरो दबाइयै स्टार दबाइयै कुछ ना कुछ दबाइयै दुबाइयै फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै दबांदे रौह्ना दबांदे रौह्ना दबांदे रौह्ना ओह् असें बड़ी खेली एह् ते रेहियां मोबाइल दियां गेमां ते हून भ्राऽ ने लेदा फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै इक पी सी बी ते हून डाउनलोड में करी लेदी जी टी ए फाइव ठीक ऐ जी जी टी ए फाइव बगैरा करी लेदियां हून में पैह्ले में खेलदे रेह् आखदे झूठ निं मार थुआढ़े कन्नै पर हून में फाइव डाउनलोड करी लेदी फाइव डाउनलोड करी लेदी जिस दिन दी कीते दी भाई इन्नी तगड़ी गेम ओह् कसम में ऐ ग्राफिक्स दा फैन होई गेआं इन्ने शैल ग्राफिक ओह्दे हद्द कोला बद्ध बंदा इ'यां ना तरीके कन्नै दिखदा इ'यां सानूं इ'यां इ'यां लग्गा दा होंदा कि इ'यां मेरे कन्नै गल्ल करा दा जां में इ'यां इत्थै खोड़ते दा इन्नी तगड़ी गेम ऐ ओह् में ते आक्खा ना बड़ी शैल चल गेमां आई दियां खेलो गेमां खेलने बास्तै ऐ बड़ा ई नजारा ओह्दे च ना जि'यां ओह्दे च केह् होंदा सानूं ना कोई टास्क मिलदा असें उस बंदे मारना बंदे गी मारियै आना फिर सानूं पैहे थ्होने फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै डैल डैल मारनी असें डैल मारियै सानूं इ'यां फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै पैहे पूहे थ्होने फिर असें जाना कुतै गड्डी आ दी होऐ गड्डी आह्ले कोला फड़ी लैनी गड्डी गड्डी फड़ी लैनी गड्डी फड़ियै असें करी लैना गड्डी खेली जाना गड्डी च घूमदे रौह्ना ओह्दे बाद च केह् करना असें उतरना टास्क फिर तू भरना कोई कदें पुलस आह्ले पिच्छें लोआए लैने कदें मरी जाना मरी जाना फिर असें अस्पताल जाना अस्पताल सौ रपेआ लैंदे ओह् सौ डालर डालर देने फिर असें आई जाना फिर असें जींदा होना जींदा होइयै असें केह् करना जि'यां जींदा जूंदा होई गे जींदा होइयै अस जाना परतियै पुलस आह्ले लोआए लैने फिर उत्थें होंदे चीड़कोड़ ओह् बड़ी खतरनाक चीज ऐ भाई जि'यां हून ना में इ'यां गै लाने न में इन्ने पर जदूं में सिक्खा लैगा फिर दस्सगा थुआनू इ'यां इ'यां चीड़कोड़ लाई लुइयै ना ओह् बड़ी तगड़ी चलदी ओह् जल्दी इन्नी तगड़ी गल्ल छड्डदे ओह् जि'यां ओह्दे में दस्सना थुहानूं कि'यां केह् ना एह् होई गेआ जि'यां में कोई कोट लाया कोट लाया हैलीकैप्टर आई गेआ इ'यां हैलीकैप्टर हैनी आंदा उस गेमै हैलीकाप्टर आई गेआ हैलीकाप्टर ने आना हैलीकप्टर लैना असें ते उड्डी जाना हैलीकप्टर लेइयै उड्डी जाना फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै इ'यां उड्डना उड्डना फ्ही साढ़ी कुछ परतियै पुलस लग्गी जंदी पुलस बड़ी जल्दी लगदी ऐ यरा ओह्दे पिच्छें फिर इक होर ऐ पुलस जे पुलस टाहनी होऐ ना इक होर चीज ऐ ओह् लाई देओ पुलस लगदी गै हैनी सामनै खड़ोते दा होऐ ना में पुलसें निं पता लग्गना जि'यां मेरे कोल फाइव स्टार लग्गे दे नी ते में सामनै खड़ोते दा पुलस आह्ले हैनी पता लग्गाना कि में कु'त्थै ऐ कु'त्थै नेईं इ'यां सामनै फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै यार खड़ोते दा होना उ नें कक्ख निं पता लग्गा दा उ नें कोई लैना देना नेईं उ नें कक्ख निं मेरे कोल ते यार दी डैल एह् हियां गेमां साड्डियां जी टी ए फाइव एह्दे च होर होर एह्दे च कैंट ग्राफिक दस्सी ओड़े थुहानूं में इ'यां गेमां गूमां दस्सी ओड़ियां एह्दे च टास्क होंदे पुलस लाई लैओ कदें मिलटरी लाई लै कदें ज्हाज लेई लैओ एह्दे च मिलटरी बी लग्गी जंदी मगर पुलस लग्गी जंदी ठीक ऐ हैलीकाप्टर बी मिली जंदा ज्हाज बी मिली जंदा पानी आह्ला ज्हाज बी मिली जंदा मोटरसैकल बी मिली जंदा गड्डी बी मिली जंदी गड्डियां बड़ियां शैल शैल जी नमियां नमियां गड्डियां आंदियां न जेह्ड़ियां मार्किट च नमियां नमियां गड्डियां इन्नी कैंट चीज ऐ एह् में ते आक्खा ना भाई जदूं दी टैक्नोलजी आई गेदी नी फोन फोनै दी इन्नै कसम ऐ नज़ारे बन्नी दित्ते साढ़े आह्ले ते असें ते खुश होई जन्ने इंदे कोला इन्नी शैल शैल चीजां आई जदियां एह् केह् करना हून फोन चलाने ऐ गेमां खेलनियां पौनियां सानूं बगैर गेमें दी गल्ल हैनी बनदी ऐ गेमां खेढगे ताइयें जिंदगी चलनी ऐ नज़ारे ताइयें ऐ जे गेमां गूमां खेलगे गेमां खेलो नज़ारे लैओ जी टी ए फाइव खेलो सैंड रियाज खेलो ठीक ऐ होर खेलो बथ्हेरियां गेमां होर जि'यां ओह् ऐ केह् नांऽ गेम दा रेजिडेंट टीबल ऐ ओह् बी बड़ी तगड़ी गेम ऐ क्लैश आफ क्लैन खेलदे रेह् ओह्दे च बड़ा ई खतरनाक सीन हा ठीक ऐ ओह्दे च केह् करदे रेह् असें जि'यां गेम ओह् करनी बनानी ठीक ऐ आई डी उईडी बनाई ओह्दे आई डी उईडी बनाइयै खेली असें खोल्ली खुल्ली असें केह् करना जि'यां ओह् होई गेआ केह् नामा अपना सब तूं पैह्लें ना ओह्दे च इ'यां घर जेहा थ्होंदा सानूं घर जेहा उसी आखदे टाउनहाल टाउनाहाल आखदे उसी ओह् पैह्ले लेवल दा होंदा इ'यां टाउनहाल अपग्रेड करदे रौह्ना ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै प्वाइंट मिलदे होर पैहे आने असें जाना लूट करनी लूट करियै कुदै पर अटैक करना ओह्दे उप्पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग च ते निक्के निक्के इ'यां होंदे साढ़े कोला कार्टुन कार्टुन जनेह् ओह्दे कन्नै मारना मुरना मारी मुरियै आई जाना यारें फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै ओह्दे कन्नै मारी मुरियै आई जाना आइयै असें आई गे फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै ते मारी दित्ता बाह्र आई गे बाह्र आई गे फिर असें केह् करना इक कुतै निक्का जेहा इक होर रस्ता होंदा किश्ती आह्ला उसी डुआना निं उत्थै निक्की गेम लगदी फिर ओह् निक्का घर होंदा ओह् उत्थै निक्की घर बनाना उत्थें उसी बनाना पूरा फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै लोकें बड़े बड़े लेवल दे बनाए दे होंदे जि'यां हून असें बड्डे आह्ली जेह्ड़ी ऐ क्लैश आफ क्लैन ओह्दे च असें जि'यां सब तू पैह्लें होंदी बाउंडरी बाल ठीक ऐ उसी असें बनाइयै रक्खना क्योंकि ओह्दे बगैर गल्ल ऐ निं चलदी बाउंडरी बाल सानूं चाहिदी गै चाहिदी जे अस घरें दीवार करने होन्ने नी बाह्रो बाह्र ओह् सानूं चाहिदी चाहिदी ओह्दे बगैर ते कोई गल्ल निं होंदी ठीक ऐ असें बनानी ओह् उसी अपग्रेड करदे रौह्ना ओह्दे उसी लांदे रौह्ना पैह्लें गोल्ड दी बनदी पैह्लें सब तू पैह्लें पत्थर दी बनदी फिर गोल्ड दी बनदी फिर डायमंड दी बनदी फिर ओह् इक होर पता निं केह्ड़ी चीज़ होंदी ओह्दी बनी जंदी हिलदी गै हैनी ओह् ओह्दे बाद कुतै मोटार लानी ठीक ऐ ओह्दी इन्नी हारी रेंज होनी जिन्नी हारी कुत्थै आना कुसै ने डुआई ओड़ना उसी मोटार चा गोले निकलने ओह्दे कन्नै डुआई ओड़ना ओह्दे च गोले उब्बी अपग्रेड होंदी मोटार इक पैह्लें लेवल वन लैवल टू लेवल थ्री लेवल फोर इन्ने तकड़े तकड़े अपडेट ऐ इक पैह्ले इक निकलनी लैवल टू च तिन्न निकलनियां दो निकलनियां इ'यां बधदे बधदे जाना ओह्दे बाद आई गे स्प्रिंग लग्गे दे होंदे उत्थै निक्के निक्के जेह् जि'यां कोई बंदा आया नी सानूं मारना बास्तै उन्नै स्प्रिंग पर पैर रक्खना निं जि'यां स्प्रिंग उप्पर पैर रक्खना उन्नै जाना ओह् पिच्छें जाना पिच्छें डिग्गी जंदा ओह् पिच्छें बाद कोला जाना ते ते परतियै मोटार च आई जाना आई जाना ते परतियै मारना यार फर्स्ट क्लास तरीक कन्नै उसी मारी ओड़ेआ मारी मुरियै असें उत्थै बेह्ले होई गे ठीक ऐ ओह्दे बाद मोटार होई गेई ओह्दे बाद इ'यां आर्चीज होंदियां ओह्दे च ठीक ऐ ओह् निक्की निक्की कुड़ियां होंदियां ओह् तीर कमान आह्लियां ओह् तीर कमान मारदियां बड़े फर्स्ट क्लास तरीक कन्नै ओह् तीर मारदियां न जदूं ते बंदा बड़ी जल्दी मरी जंदा ठीक ऐ ओह्दे बाद ड्रैगन होंदे ओह्दे च ड्रैगन मूंहा अग्ग कड्ढदे अग्ग कड्ढदे न जदूं ते मारी ओड़दे इक्कै मिंट्टै च मारी ओड़दे हैनी दिखदे ओह् बड्डा निक्का कक्ख निं दिखदे फिर ओह्दे किंग बनदा इक किंग होंदा ठीक ऐ ओह् सब तूं ताकतबर होंदा उं'दी बी ओह्दी बी डैल होंदी ओह्दा बी अलग स्पाट बनदा पर ओह् निकलदा बड़ी देर बाद ऐ मेरे ख्याल कन्नै छेमें सतमें लैवल ते निकलदा ओह् ठीक ऐ फिर क्यून होंदी इ'यां होर करैक्टर होंदे ओह् बी ऐ ओह् बी तगड़ी चीजां उंदे च बी इ'यां पैहे पुहे लाने पौंदे थोह्ड़े बोह्ते इ'यां लैने पौंदे जम्म जुम्म लैने पौंदे ओह्दे च पैहे पुहे लगदे नीं पैहे पुहे लाने पौंदे थोह्ड़े ओह्दे बाद बगैर पैहे गल्ल गै निं चलदी अज्ज कुतै बी ते होई जाना एह् एह्दे बाद ना सानूं असें हारदे पता कु'त्थैं आं जे एह्दे च ना जि'यां साढ़ा ना इक खान जेही होंदी पैहें दी ओह्दे च बिल्डर कम्म करदे रौंह्दे अच्छा बिल्डर होंदे ते घर जि'यां बनाना नी ते इक टैम पर असें जि'यां बिल्डर खरीदे होंदे नी जियां मिस्तरी होंदें नी साढ़े घर दे बस इ'यां होंदा गल्ल जि'यां असें दो मिस्तरी लाए दे नी ते दो मिस्तरी बस कम्म करने इक्कै चीज पर कम्म करदे रौंह्दे ओह् ते जे असें जल्दी कराना कम्म ते उनें पैहे होर देने ते जल्दी ज्यादा पैहे देने नी ते उ'नें बड़ी फर्स्ट क्लास तरीके कन्नै पैहे पैहे लैने उ'नें ते कम्म करी देना जल्दी ते जि'यां असें साढ़े लोकल मिस्तरी करदे गै ऐ बस इ'यां सीन ऐ एह्दा बी ते एह् बी असें बड़ी तगड़ी चीज ऐ खेलनी चाहिदी में ते इ'यै आक्खा ना बाकी ठीक ऐ जी होई गे दा अज्ज ठीक ऐ जी गेमां थुहानूं में दस्सी ओड़ियां केह्ड़ियां केह्ड़ियां शैल ऐ केह्ड़ियां केह्ड़ियां नेईं ठीक ऐ जी आपें होर होर जि'यां एह्दियां ना ओह् ब्लैक आह्ली बी होंदी जामन जेही ओह् बी बड़ी खतरनाक चीज ऐ ओह्दे च बी इ'यां डार्क डुरक आह्लियां निकलदियां फिर स्पैलां होंदियां स्पैल्लां इ'यां निकलदियां बिजली दियां ओह् जित्थै पौंदी उत्थै मारी ओड़दी सारें गी ठीक ऐ होर बड़ियां चीजां चीजां बड़ियां हियां में गनान लगेआं ते में थुहानूं दस्सी ओड़ियां चार पंज गेमां एह् मी शैल लगदियां ठीक ऐ जी ओ के